जीअं त बैंकिंग सिस्टम में जाम चेंजिस थिया आहिनि पहिरियों असां खे अकाउंट खोलिणो हूंदो हुओ त असां बैंक में इन पर्सन वेंदा हुआसीं अॼुकल्ह ऑनलाइन इंटरनेट ऐं कम्पयूटर जे मदद सां असां अकाउंट ओपन करे सघूं था हालाकी एतरी त तमामु सुठी टेक्नोलॉजी आहे त असां पंहिंजे फोन मां ई था पंहिंजो अकाउंट ओपन करे सघूं उन जे अलावा जो ॿियूं चेंजिस आहिनि उहे इंट्रेस्ट रेट जूं आहिनि हर कंहिं बैंक जो पांजो पांजो इंट्रेस्ट रेट आहे जीअं त फिक्स डिपॉज़िट यो हर बैंक जो अलॻि अलॻि आहे त पहिरों असांखे बैंक टू बैंक घुमणो पवंदो हुओ हीअ जांच पड़ताल करण लाइ पर अॼुकल्ह टेक्नोलॉजी आहे त असां पंहिंजे घरु वेठे इहा जानकारियूं हासिलु करे सघूं था पंहिंजो इन जे अलावा प्रॉब्लम फेस थिए थी ऑनलाइन हुन में जो पेमेंट आहिनि केॾी केॾी महिल एरर अची वेंदो आहे केॾी महिल असां पे कंदा आहियूं त उहो पे न थींदो आहे साम्हूं वारे खे या कॾहिं कबार ऑनलाइन सिस्टम में इहो बि थींदो आहे ऐं इहो बि खामी आहे त कंहिं ग़लति माण्हू खे हली वेंदो आहे त उहो वापसि अचणु ॾाॾो मुश्किल आहे हुन जो प्रोसीजर ॾाढो वॾो आहे ऐं ऑनलाइन सिस्टम बैंकिंग जे करे जाम फ्रॉड बि ता थियनि जीअं त माण्हू अॼुकल्ह हैक करे अकाउंट पैसा अकाउंट मां कढी था वञनि ऐं माण्हुनि जी खून पसीने जी कमाई सॼी ग़ायब था करे वञनि अकाउंट मां हीअ ॾाढी ख़राब गा॒ल्हि आहे असां जे समाज में इहा जल्द सां जल्द दूरि थियणु खपे इन लाइ असां जी प्रशासन याने की पुलिस तमामु घणा सख़्त कदम खयां आहिनि जीअं साइबर सैल बि तयारु कयो आहे उन जे अलावा असांजे एटीएम जी घटिनाऊं बि जाम थियूं आहिनि जीअं अॼुकल्ह जो चोर आहिनि उहे मॉडन थी विया आहिनि त उहे पंहिंजे एटीएम मशीन चुराइण जे जॻह ते एटीएम मशीन सॼी था खणी था हली वञनि उन जे अलावा उनन खे एॾा एडवांस फीचर्स आहिनि त उहे उन एटीएम खे अनलॅाक करे उन मां कैश चुराए था खणी वञनि अहिड़नि सभिनी जे मथां काबू करण लाइ सरकारु स्ट्रिक्ट कानून पास कया आहिनि हुन जे अलावा पुलिस बि अलर्ट थी वई आहे